हैलो हां आंजी केह् हाल ऐ

हां अच्छा अच्छा हां चलना चलनी आं कोई जारां बजे करो तयारी तुस हां चलो चलो एह् परलै अंदरै दी आखरै दी इन बी जाना महा चलनी आं सारियां किट्ठियां सगुआं हां भगवान दा नांऽ लेई औंदा चलो अच्छी गल्ल ऐ मतलब ब्हाने नै कुदै इक दूए नै गल्ल करी औंदा भगवान दा नांऽ बी नेईं औंदा अच्छा अच्छा में बी करनी हून तयारी तां बी उसी बी आखनी परलै अंदरै चलनी आं सारियां जनियां किट्ठियां होगियां भी हां